जायगायारि गेलेनाय जाथायफोरनि खुंजानाय बा स्टेडियाम एरैनो एबा गेदेर ग्राउन्डफोर जोंनि गेजेराव गासिबो गेलेग्रानि गैया जायगायारि गेलेनायफोरनि मादाव जोंनि गेजेराव गेलेग्रा फोथार एबा ग्राउन्ड होनना बुङोब्ला जोङो फुटबल गेलेनायखौल' मोननो हायो गासिबो जायगायाव नाथाय बेफोरबो जायगायारि गेलेग्राफोरनि गेजेराव गैजोबा जाय जाय जायगायाव जायगायारि गेलेनाय बेफोरबायदि फिल्ड गैया बिथांमोनहा खौसेयै बयबो रायजो राजा ज' जालायनानै बबेबा दाबसे जायगा एबा मोजां जायगा बासि लायनानै गावजों गाव थाइसे थाइनै रां ज' खालामलायनानैब्लाबो बिथांमोनहा गावगावनि जायगायाव गेलेग्रा जायगा एरिना स्टेडियामखौ दिहुननानै लानांगौ लोगोसे खाथि खाला एबा जिल्ला गेलेग्रा एस'सियेसनफोराव बिथांमोना गावसोरनि जायगायाव गेलेनो थाखाय मोनसे स्टेडियाम एबा राउन्ड गोनांथि जादों बे खोथाखौ फोरमायनानै लानांगौ बिथांमोनहा बिफोर खोथाखौ खोनानानै बिथांमोननि मोननो लुबैनाय मुवाफोरखौ एबा गेलेग्रा फोथारफोरखौ बिथांमोनहा साखाथि फाखाथि थानाय सोरखारि हाफोर दङब्ला एबा सोरनिबा हाखौब्लाबो माखासे सोरखारि अनसुंथायनि गेजेरजों बायनानै बिथांमोना जायगायारि गेलेनाय एबा रायजो राजाफोरखौ बायनानै हेफाजाब होनो नांगौ अब्लासो जायगायारि एबा गामिनि गेलेग्राफोरा गावगावनि गेलेनाय गावनि रोंगौथि गासै गेलेनाय रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनानै एबा गेलेनायखौ दिन्थिफुंनानै गोजोन जानो हायो बेबायदि खालामनानै जोङो जायगायारि गेलेनायफोरनि थाखाय गोबां हेफाजाब होनानै बिथांमोननि गेलेनायखौ मदद खालामनानै देहा सोलेरखौ जोङो बिथांमोनखौ थाजिम मोनहोनो हायो